تلنگانہ میں بہت سارے کاروبار کر سکتے ہیں جیسے شعبہ میں ترقی حاصل کیا جا سکتا ہے یہاں پر کپڑوں کا کاروبار تو بہت اچھی طرح چلتا ہے یہاں پر ہر سیزن میں کپڑے کا کاروبار چلتا ہے شادی ہو یا تقاریب یہاں پر بہت سارے فیسٹول بھی ہوتے ہیں جو تہوار عید تہوار وغیرہ ہوتے ہیں ہر مہینہ میں کوئی نہ کوئی تہوار یا عید وغیرہ ہوتی ہے تلنگانہ میں یہاں پہ ہندو مسلم کا گہوارہ رہنے سے بہت سا اچھا کاروبار ہو جاتا ہے ہر شخص کا اپنا اپنا کاروبار کرتا ہے اور بہت اچھی رقم بناتا ہے تلنگانہ کے شعبہ مجموعی اقتصاد ترقی کر رہے ہیں لوگ اسی طرح کاروبار کر کے